परिवार में महिला और पुरुष की बहुत बहुत ही अच्छी भूमिका होनी चाहिए क्योंकि परिवार के विकास के कार्य के लिए महिला और पुरुष की समानता व्यवहार और समानता दिमाग का सन्तुलन बनना बना रहना ही एक परिवार के विकास के लिए अच्छा होता है क्योंकि परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति या महिला हो या पुरुष हो अगर वो समानता का व्यवहार सही ढंग से और सही तरीके से रखता है तो परिवार का विकास होता है क्योंकि परिवार के विकास के ब बढ़ावे में महिला और पुरुष की बराबर की भूमिका होती है पुरुष और महिला दोनों को समान व्यवहार ही अपने परिवार की कर्त्तव्यों और कार्यों को अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को करने और देखने की भूमिका अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए की हमारा कार्य क्या है और पुरुष का कार्य क्या है महिला का कार्य क्या है हर कार्यों का डिवाइडेशन होना जरूरी होता है क्योंकि पुरुष का काम होता है कहीं जाकर अगर पुरुष नौकरी में है तो वो नौकरी करने जाता है तो उसकी महिला को ये रहना चाहिए कि वो अपने पति का टिफिन समय से दे दे उसका कपड़ा प्रेस है कि नहीं उस कपड़े को प्रेस करके अच्छे से रखे और अपने और अपने वो बच्चे को भी ध्यान दे अगर बच्चा है तो उस बच्चे को समय से भोजन समय से हर चीज टिफिन हर चीज बना कर देना एक महिला का कर्तव्य होता है अगर महिला कहीं कार्य पर जा रही है तो पुरुष का कर्तव्य होता है कि जो भी उससे हो सके वो उस काम को सही ढंग से करे जो कि महिला को जाने में और उसको अ नौकरी पर कार्य करने में सफलता प्राप्त हो जो कि उसको भार न समझ में आए यही सब परिवार में महिला और पुरुष का अलग अलग योगदान रहता है इस प्रकार से जैसे एक इस एक मान लीजिए एक बड़ा परिवार है बड़े परिवार में चार सदस्य हैं माता पिता और भाई बहन और एक आदमी और उसकी पत्नी तो जैसे की छ सात लोग हो गए उस परिवार में हर लोगों का कार्य अलग अलग होना चाहिए माता पिता का कार्य है कि बच्चों को सही शिक्षा और सही नीति बताए जिससे की किसी भी कार्य को करने में आसानी हो और बच्चों का कार्य है कि माता पिता की सेवा करना और माता पिता की बात के बात को अनुसरण करके उस बात को मानना और और आदमी और महिला में यही सब डिवाइडेशन जरूरी होता है हर कार्य का बंटवारा होना जरूरी है हम हर महिला और पुरुष के कार्य को इस प्रकार से बांटे जो कि किसी कार्य को एक ही के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो भार न पड़ जाए इसलिए पुरु परिवार जैसे कि बड़ा है तब भी उसमें हर सदस्य का अलग अलग भूमिका होनी चाहिए कोई अगर जैसे की परिवार में मान लीजिए की एक परिवार है उसमें तभी लोग किसान हैं तो किसानी में भी बहुत काम है और घर की महिलाएं हैं तो सबको खाना बनाएं और किसा जैसे की खेती है तो उस खेती को ज आदमियों में जैसे चार आदमी हैं उसमें अलग अलग बांट दिया जाए कोई खेत पर जा रहा है कोई पानी देख रहा है तो कोई कुछ कर रहा है इसलिए एक प्रकार से किसी भी कार्य को कार्य का बंटवारा होना बहुत ही जरूरी होता है कार्य अगर बंटेगा नहीं तो किसी घर का विकास नहीं होगा किसी भी महिला पुरुष का कार्य बंटना ही स विकास का सबसे बड़ा स्व रूप बनता है ह चाहे वो नौकरी हो चाहे खेती हो चाहे कोई बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो किसी भी महिला पुरुष को अपने कार्य का बंटवारा करना जरूरी है अगर महिला व्हाइस हाउस वाइफ है उसको खाना बनाना उसका वो इम्पोर्टेन्ट है खाना के साथ साथ अपने बच्चे और परिवार के परिवार को देखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और आदमी अगर नौकरी कर रहा है तो उसको ड्यूटी पर जा कर कमा कर लाकर पैसा घर में सभी सदस्यो को खुश रखने के लिए बिकास के रूप में ये शिक्षा के रूप में अपने परिवार देना है ये सब एक परिवार के सदस्यों का कार्य होता है और पुरुष और महिला की भूमिका सबसे अहम होनी चाहिए अगर किसी भी पुरुष और महिला की भूमिका स नहीं होती है तो घर के पतन का कारण बन जाती है अगर घर में कलह है तो उसका कारण होता है पुरुष महिला का व्यवहार न मिल रहा है पुरुष कहता है कि आप इधर चलिए तो महिला चलती है उधर इस कारण विवाद को के कारण किसी भी परिवार में पुरुष महिला में अगर सामंजस्य नहीं है और कार्य का कार्य नहीं अलग अलग बंटता है तो परिवार में कलह का कारण बनता है और कई गो परिवार विनाश के कागार पर पहुँच जाता है इसलिए पुरुष और महिला में हमेशा समानता रहनी चाहिए और उनकी कार्य का बंटवारा होना चाहिए कि आपको समय पर क्या करना है समय पर ये कोई भी कार्य का करना उ उचित होना या सही ढंग से करना ही परिवार की महिला और पुरुष में यही सब भूमिका जरूरी होती है किसी भी विकासशील पुरुष को उसके महि अपने महिला को कोई भी प्रताड़ित करना या कुछ ऐसा करना ये सब शोभनीय नहीं है इसलिए महिला और पुरुष में अच्छा प्रेम व्यवहार होना जरूरी होता है इसलिए की किसी भी विकास या किसी भी परिवार को आगे बढ़ने में एक महिला का हाथ होता है अगर महिला उस परिवार के विकास में सहयोग करती है और उस कार्य को समझती है उस कार्य को कायदेे से देखती है तो उस परिवार का विकास होगा परिवार में अगर पुरुष भी पुरुष का भी ये कर्तव्य होता है कि अपनी महिला जैसे या उसकी वाइफ ही हो उसको कार्य को समझाना है कि आपको ये कार्य करना है जिससे हमलोग आगे विकास अ वो उसको समझे यही समझदारी ही किसी भी पुरुष महिला की का परिवार में जैसे की चार छ परिवार में चार चार भाई हैं चारो भाई चारो पत्नियाँ हैं तो उनको अलग अलग काम होना चाहिए कि दस दिन अगर आप सभी लोग हाउसवाइफ हैं तो दस दिन आप खाना बनाइए दस दिन वो बनाए दस दिन वो अलग अलग कार्य कोई बर्तन धो दे कोई कपड़ा कचार दे कोई कुछ कर दे कोई किसी लोगों का कपड़ा प्रेस कर दे सबका अलग अलग कार्य होना चाहिए महिला की अहम भूमिका होती है किसी भी परिवार को आगे बढ़ने में और महिलाएं अपने कार्य को अच्छी तरह से समझती हैं और कार्य को बांट कर अच्छी तरीके से करती हैं इसलिए ये भूमिकाएं हर परिवार में होनी चाहिए हर महिलाओं को ये भावना होनी चाहिए हर महिलाएं ये सोचें की ये मेरा कार्य है उसको सही ढंग से करें कार्य को अच्छे तरीके से करने का ढंग हर महिलाओं को पता होता है और इसलिए परिवार का विकास होता है जिस परिवार में महिलाएं अच्छे से कार्य का बंटवारा नहीं करती हैं उस परिवार का विकास नहीं होता है इसलिए सभी महिलाएं पुरुषों को मिलजुल कर एक आपस में कार्य बांट कर अपना काम करना चाहिए